ई सहरसाके अन्तर्गत जते भी गाँम छै सब सब गाँमे एकटा डिहबार बाबा होइते छै जे कि ओ डिहबार बाबा हमर गामके रक्षा करै छै जेना जेना ब्रह्मा स्थान भेल बबाजीक कुटीमे जे ओ बबाजी लक्ष्मीनाथ गोसाईं छै ओहो तऽ प्रमुख छै आर ई सब हमर सबके डिहबार बाबा भेल जे रक्षा रक्षा कऽ रहल छै